सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनगिरियारि बिथिङाव चिरां जिल्लानि लाइमोनफोरजों मोगा मोगि जानाय गिबि जेंना आरो खाबुफोरानो जाबाय जोंनि चिरां जिल्लायाव खायसे सुबुंफोर दङ गोबाङानो नङा खायसे खायसे सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायालासेनो गाज्रि हाबा मावनाय जेरै ड्राग्स बायदि लानाय बेफोरबायदि खामानियाव आगान होनानै गावबा गावनि सोलोंथाइखौ लायालासिनो साख्रि साख्रि बायदि बिथिंफोराव मोजाङै सौहैया एबा एबा सोलोंथाइ लानाया बेफोरबायदि सुबुंफोरा जोबोद जेंना होयो आरो बेबायदिनो बेफोरबायदि लाग्रा सुबुंफोरा जुदि थायोब्ला गोबां गोबां सोलोंसाफोरानो बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै जेब्ला फरायसाफोरा गाज्रि जायो अब्ला सोलोंथाइ लानायाव जोबोद मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां जेंना जेंसिया जोंनि गेजेराव जायो साख्रिफोर होननानै बुंब्ला आथिखाल मुगायावथ' गोबाङानो साख्रि बायदिफोरखौ मोजाङै मोननो थाङा नाथाय बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव होननानै बुङोब्ला जों गोबांद्रायबो नङा एबा गोबां एसेद्रायबो नङा बेबायदि साख्रि गैयि सुबुंफोरा गोबाङानो सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै लाजोबालासिनो साख्रिनि थाखाय मोगा मोगि जानाय जों नुनो मोनो गोबां फरायसाफोरानो बांसिनानो ग्रेजुवेसनखौ बुरजा पार्सेनटेजाव खालामालासिनो इउनिभार्सिटि बायदिफोराव लेखा फरायहैनो मोना जायो बेबायदि समावबो साख्रिनि गोबां जेंना जानानै फैयो गाव गावनि सोलोंथाइखौ आबुङै लायिनि थाखायबो गोबां जेंना फैयो सिगां समाव बेफोरबायदि जेंनाया गोबां जेंना जायोमोन जोंनि चिरां जिल्लायाव मानो होनोब्ला जोंहा मोजां सोलोंसालिफोर बायदिफोर गैयामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय जेंनाफोरखौ जों नुनाय मोनलिया एबा खोनानो मोनलिया मानो होनब्ला आथिखाल मुगायाव मोजां फरायसालिमा एबा मोजां मोजां फरायसालि बायदिफोरा फैबाय आरो जोंनि सोलोंथाइ लानाय बिथिङावबो गोबां नोजोर होग्रा बिथिंफोर दङसै जेब्ला गाज्रि हाबा मावो अब्ला मोजां मोजां मानसिफोरा बेफोरखौ बुजायो बायदि मोजां मोजां बोसोन होनानै जों लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनो नाजायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो दैदेनगिरियारि बिथिं होननानै बुङोब्ला जों जोङो दैदेनगिरि गिदिर गोलावफोरा बांद्राय मोजांद्रायबो नङा एबा बांद्राय गाज्रिद्रायबो नङा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोन नांगौबायदियै जोंनो सोलोंथाइ लानायाव स्क'लारशिप बायदिफोरखौबो जोंनो होनानै होयो आरो खायफा खायफा मोननो थाङा बेफोरबायदिनो गोबां सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंना जानानै फैयो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बेबायदिनो जोंनो बोसोरसेयाव खेबसेबाबो स्क'लारशिपफोरखौ खालामनानै होयो मोजांद्रायबो नङा एबा गाज्रिद्रायबो नङा मानो होनोब्ला खायसे फरायसाफोरा मोना बेवहाय मालाबा मालाबा बासिनाय जायो बेबायदिनो जों दैदेनगिरिफोरनि बेलायावबो एसे एनै जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो